साहित्य कविता आओर आन कलात्मक अभिव्यक्तिमे हमर मैथिली भाषाके प्रयोग बहुत ही अच्छा तरीकासँ करल गेल यऽ लेकिन कमे करल गेल यऽ कियाकि एखन मैथिलीके ओतना वैल्यूवो नहि देल गेल यऽ जाहि कारण हमर साहित्य कविता या अन्य कलात्मक अभिव्यक्तिमे हमर मैथिली भाषाके प्रयोग हय यऽ लेकिन जतनी टा हय यऽ बहुत ही अच्छा हय यऽ जेनाकि कोनो कोनो साहित्यमे कखनो कखनो कऽ कुछो कुनो बीचमे एक दोहे भए जाइए तऽ ओ मैथिलीमे होइए कवितेमे कुछो लिखले रहै छै तऽ ओ मैथिली भाषामे लिखल रहै छै जेना कबीरेके दोहा यऽ या ककरो दोहा यऽ जेना काल करी सो आज कर आज करी सो अब पलमे प्रलय हो गयी बहुते रहेगा कब एकरोमे किछु किछु मैथिली छै मैथिली भाषा हर जगह उपयोग हय छै लेकिन ओकरा मान्यता नहि दए रहल छै तऽ साहित्य कविता आओर अन्य कलात्मक अभिव्यक्तिमे मैथिली भाषाके प्रयोग बहुते अच्छा तरीकासँ भए रहल यऽ आओर धीरे धीरे आगुओ बढ़त हैत